साह्ड़े हिन्दू धर्मे च गाएं गी माता माना गेआ ऐ ते अस ओह्दा गोबर लेइयै पूरे घर बिच्च इयां पानी डालियै तां गै शिड़कदे ताकि साह्ड़े घर शुद्धि हो सकै हम अपने घरै गी शुद्ध करने